आंनि गामिया आलांगि बार'बुंखायावमोन जोंनि गामिया ओरैबायदि इन्थारेस्टिंमोन जों ज' ज' लोगोफोरजों स्कुलाव थांबा ज' ज' बिदिनो एखम्बा स्कुलाव थांनायाव ज' ज' इन्थारेस्ट थाङो जोंनि न' खाथियाव जोंनि आबै आबौ दं आबै आबौमोनहा जोंखौ अननानै खेलायो आबौमोन खेलायबा जों रागा जोङोमोन आरो आबौमोना जोंखौ ओरैबायदि खेलायोमोन ओइ फाग्लि बुरि ओइ फाग्लि बोराय बिदि होनना जोंखौ एदावोमोन जों आबौमोन आंनि गामिया दा बार'बुंखानिफ्राय आं सल्ल' नम्बरआव हाबा जाफैबाय बे सल्ल' नम्बराव हाबा जाहैनायाव आंनि हाबा जानायनिसिम हाबा जानानै संसार जानायाव आंनि हौवाया बिदिनो एखम्बा जौ लोङो एखम्बा जौ लोङै लोङै न'आव दावराव खालामफैयो आं फिसाफोर फोथांनायाव फिसाफोर फेदेरनो फिसाफोर सानै दं आंहा फिसा सानै लानानै संसार माबानायाव दा एसे खस्त' जायो आरो हौवाया बिदिनो जौ लोंनानै न'आव दावराव दावसि खालामफैयो हौवाया दावराव खालामफैबा आं न' खाथिनि गामिनि न' खाथिनि बिजावजालि आब'नाव थाहैयो जोंनि गामिया ओरैबायदि मोजां जोंनि गामिया क'क्राझारनि इसे गारिजों थांबानो मोनो आरो जों जोंथ' दा गौरां बारनांगौ खांग्लाबारियाव थांनोबो हाया जों ज' ज' गामिनि ज' ज' लोगो जानानै जों ज' ज' खांग्लाबारिआव थांनायाव इन्थारेस्टयै थाङो ओरैबायदि इन्थारेस्ट जोंनि गामियाव बिफां लाइफां सारि सारि दं लोगो दिगि बैसागु ज' ज' जायो पिकनिक इन्थारेस्ट एखम्बा इदि थायो